आङो गुवाहाटिआव थांनांगौ दा गोबाव सम जानायलाय आङो नोंथांनि अट'खौ नेनो हालिया दा नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा नोंथांनि अट'खौ केन्सेल खालामदो मानोना दा ड्राइभारा नेबाय थानाय नङा गोबावद्राय जायोब्ला आङो लोगो मोननाय नङा हजों गुवाहाटियाव थांनांगौ हाबाफारियाव एबा प्रग्रामाव आं सम मथे सहैनाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि अट'खौ केन्सेल खालामदो मानोना आङो बेफोरबादि गोबावद्राय जाब्ला आं नेबाय थानो हालिया आं बेनिखायनो नोंथांनि अट'खौ केन्सेल खालामनाय जाबाय दा आङो बेनि अनगायै माने आङो थाब सहैनायनि थाखाय गुबुन बासजों थांनो थाखाय बेबस्था लाबाय राहा लाबाय मानोना नोंथांनि आङो अट'खौ नेबाय थानांगौब्ला आङो सम मथे सहैनाय नङा बिनिखाय आङो नोंथांनि अट'खौ केन्सेल खालामनाय जाबाय आङो गुबुन बेब'स्था लाबाय आङो जाहाथे सम मथे सहैनानै जोंना हाबाफारिया जाफुंसारो बिनिखाय आं गुवाहाटिआव माने एखदमबारे बार'था समाव सहैथारनांगौ बिनिखाय मोनसे गोनां खामानि दङ बे हाबाफारियाव आङो नुजाथिथारनांगोन बिनिखाय आं नोंथांनि अट'खौ नेबाय थानो हाला बिनिखाय आं केन्सेल खालामनाय जाबाय